میں نے کچھ دنوں پہلے ایک لائبریری گیا تھا وہاں پر میں نے دیکھا ایک ہیومن امنالوجی بول کر ایک کتاب تھی وہ کتاب پڑھ کے میں بہت زیادہ وہ ہو گئی کہ اللہ کی کیا شان ہے اس نے ہمیں اتنے چھوٹے چھوٹے قطرے سے بنایا ہے اور اس کو باڈی کو بہت باریکی سے بنایا ہے اور اپنا امیون سسٹم کے بنا تو انسان کا گزارہ ہی مشکل ہے امیون سسٹم کو اپن اچھے سے رکھنا چاہیے بیماریوں بیماری پہلے اپنے باڈی میں آتی بولے تو پہلے اپنا امیون سسٹم جو ہے کمزور رہنے کی وجہ سے اپنی باڈی میں